हमारे बच्चे के पास कपड़ा नही थे और हम सोचे कि चलो कपड़ा ले लें तो बोले कि आज नहीं छुट्टी है चलो कल तो कल हम कहे कि चलो ठीक है आज यही पहन लेंगे तो कल मैं गई गई तो सुनसान था मार्केट में एक ही दुकान खुला था और मैं सोची कि चलो इसी दुकान में ले लूँ तो बोले कि चलो घर मैं सोची कि नही ले लूँ इतना दूरी आई हूँ तो मैं जबरी उस दुकान में गई गई तो कोई अच्छा खासा कपड़ा भी नहीं था फिर वो सोचे कि वो मुझे डाँटने लगे कपड़ा मत लो धीरे धीरे बोलते थे मुझको क्योंकि दुकानदार सुने न और मैं बहुत छाँटने पर दो तीन कपड़ा पाई फिर ली कपड़ा तीन सीट मैं कपड़ा ले ली फिर मैं आई बोले कि चलो आया मन मैं बोली कि नहीं इतना कपड़ा छाँटने पर भी मतलब कपड़ा अच्छा नहीं था तो बोले कि तब क्यों ले ली मैं बोली कि कपड़ा नहीं था न बेटे का दो तीन सीट अच्छा लगा मुझे तो मैं ले ली आई घर पर तो बच्चा खुश होने के लिए बोला कि मम्मी पहनाओ मुझे मैं आ कर बोलूँ कि मतलब थोड़ा रेश्ट कर लूँ तो फिर पहनाऊँ तो बोला कि नहीं पहनाओ तो फिर मैं बैठ कर उसको पहनाने लगी पहनाऊँ तो थोड़ा सा कपड़ा मतलब सिल्कन जैसा लगा तो खींचा गला भी नहीं जा रहा था मैं अब क्या करूँ तो पहनाऊँ पहनने पहनने दो तीन दिन पहना तो फिर उसका जब धोई मैं तो उसका कलर भी उड़ने लगा धीरे धीरे धागे भी इतना जल्दी नही खियाते हैं लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खी घिस गया था घिसने की वजह से टूटने लगा टूटने पर बहुत ज़्यादा टूटने लगा तो हमने सोचा कि हें ये कपड़ा क्यों इसके पापा से डर के वजह से नहीं बता रही थी मैं क्योंकि ये डाँटेंगे मुझे कि क्यों तुम जबरदस्ती ली हो तो फिर बोले कि ली मैं बोली कि हाँ बोले कि कैसा इसका ऊधका उधका दिखा रहा है तो मैं बोली कि हाँ उधका है डर के वजह से मैं बोली कि उधका है ओ दुकानदार तुम अच्छे ही मुझे डाँट रहे थे लेकिन मैं नहीं मानी ले ली तो बोले कि चलो ठीक है ले ली मैं बोली कि बहुत ज़्यादा खराब है इसका कपड़ा देखो तीनों पहनाते पहनाते बहुत ज़्यादा एकदम रद्दी हो गया उसका कलर भी उधकने लगा फिर उसके धागे टूटने लगे वो बहुत ज़्यादा टूटने लगा लैलून भी उसमें मिच्चर था और तनने भी लगा एकदम झोला झामी जैसा हो गया एकदम रद्दी कपड़ा बहुत ज़्यादा जैसे पोतना जैसा हो गया धूल से जैसे सड़के पर मतलब फेंका फोआरा रहे वैसे ही कपड़ा ओ बन गया दो तीन दिन में ऐसे ही बन गया तो मैं क्या करूँ अब दो तीन दिन के बाद ऐसे ही कपड़ा निकल गया मुझे भी बहुत टेंसन हुई कितनी मेहनत से कमाई आती है मैं क्यों ले कर गई भट्टा में झोंक दी ये अच्छे ही मुझे समझाते थे कि मत लो कपड़ा लेकिन मैं अपने जबरजस्ती कपड़ा ले ली फिर